चिरां जिल्लानि लाइमोनफोरनि जेंना जेनेबा सोलोंथाय गथ'फोरा सोलोंथायखौ लादोंखि सोलोंथायजों लोगोसे मबाइल एनड्रइड मबाइल मोनदों बेजोंनो बे एनड्रइड मबाइलजोंनो सोरबा गाज्रि जादों सोरबा मोजां जादों मानोना प्रत्थेकनि आखाइयावनो माने मबाइल नुनो मोनसै साथ्र'फोरनि आखाइयाव नाथाय गासैबो मबाइल लादोंब्लाबो जों बिमा बिफाया जेनेबा मबाइल गंसे बायनो हाया थेवब्लाबो जबरदस्ति खालामनानै मबाइल लादों नाथाय मोजां खामानियाव बाहाया लासिनो गाज्रि खामानियाव बाहायनायखौ नुनो मोनदों बिसेसकै चिरां जिल्लानि सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने फरायनायखौ सोरबा सोरबा मोजां फरायलांबाय जेनेबा किसुमाना फरायनायावबो गैया मायावबो गैया बेनो जानानै दङ आरो दा बे लाइमोनफ्रा जे जायहा जायहा फरायनायखौ मोजां फरायाखै नागारबाय बेफोर मानसिया थाखा फैसाखौ बोरै बुथुमनांगौ बेफोरनि थाखाय सांग्रां जानाया मोजां आं बेखौ सानो दा मोगा मोगि जानाय जेंनाफ्रानो माने जोंनि ओनसोलाव दा माने थाखा फैसा गैयाबानो जेबो गैला दिनैनि जुगा ओरैबायदि जुग जाबाय एसे एनै थाखाजों जेबो नंला नों बाजाराव थाङोबानो हाजार हाजार थाखा खरसा जाबोयो सानसेयावनो दा बेफोरनि थाखाय रांखौ बोरै बुथुमनांगौ बोरै मानांगौ बेफोरखौ जोंनि सेंग्राफ्रा एसे सांग्रां जायोब्ला बेफोर जेंनाफोरनिफ्राय एसे बारग'नो हागौ नामा बेखौ आं सानो आरोखि मानोना बयबो बिजिनेसआव ओंखारनांगौ मोजां माबा लानानै खाबु लानानै बिजिनेस मावोबा माने बिजिनेसजों अनेक मानसिया रां रुफा बुथुमनो हायो ओंखायनो गथ'फ्रा एसे फाल्थुगिरि खालामालासिनो फरायनायाव गोसो होनांगौ आरो जायहा फरायनो हायाखै बियो एसे एनै दखानफोर होनानै बा रां बुथुमनायनि खाबुखौ लानांगौ आरोखि